आं जुनारफोरखौ मोजां मोनो अनो खिन्थु आं जुनारखौ अमा फियो दाउ फियो ओमफ्राइ बोरमा फियो आं सैमा फियादे खिन्थु सैमा फिया आं फालांगिनि थाखाइ फिनाय जायो आरो एसेसो फाननानै रां खामायनो होननानै खिन्थु अननायानो आरैबादि अननाय माबा दसे गाबबानो उखैबाय खोमा सानो उखैबाय खोमा साननानै होयो आरो गोजांबाबो गोजांबाय खोमा होननानै जिगाब आरि बुथुमना हैयो आरो मा होनो बांद्राय सानदुंबाबो बांद्राय सानदुंबाबो बांद्राय जाबाय होनना दै हरो सायाआव खायो माने ओरैबादि आबारआरो ना ओरैबादि अनो थारमाने गावनि फिसा बादि फिसाजों समान अनो आरो आरो बे अननायनि गेजेराव जुदि माबाफोर खहा जायोबा सोरहाबा आथिं लेंग्रा सोरहाबा माबा मोनसे लोमजानाय आदार जायि जायोबा ओरैबादि दुखु मोनो माने गाबनो ओंखारलायनाय दुखु आरो ओंखाम ओंख्रि जानो गोसो जाया माला हामगोन माला हामगोन बेखौ हैलाय बेखौ जायाबा आरो बेलेग आदार खालामना होलाय बेखौ जायाबा माबा मुलिफोर होलाय माबा दांलाय गुदुं जादों नामा अमाबाबो जुनारबाबो औ औ ओमफ्राइ आरो नोङो गांसो जायाबा गांसो हानानै होनाय माबाफोर जादोंनामा ओरैबादि अनो माने माने गावनि फिसाजों समान अननायानो होनजायो आरो आं बिराद मोजां मोनो नामाथ' दोना दोनथारा ओरैनो इसपेसिलि ओरैनो बुन्दि बुन्दा खासि बिदि होननानै गाबज्रियो आरोना

बुन्दि बुन्दा खासि होननानै गाबज्रियो दाउफोरखौलाय नाम दोना दाउफोरखौ जानो लिंहरब्ला ग्रि ग्रि होनसै नो होनसै आ दि दि होनसै बिदि आरो नाम स्पिसेलि नाम गैया आरो थारैनो नाम गैया आरो ओरैनो बुन्दा बुन्दिआनो जाहैबाय नामा औ अनो बिराद मोजां मोनो मालाबा थाइसे थाइनै खामायनायनि थाखाय लायो नालाय फानहरबाथाय आरो गाबनो ओंखारलायनोसै गोसोआव सानसै माने ओरैबादि गारजि सानसै फाननो थाखायनो एफा अननानै फिबाय फाननो थाखायनो एफाग्राब आदार जाहोबाय एफाग्राब अनबाय माबा जासि जासि बिदि साननाय फैयो आरो थेवब्लाबो नोङो फालांगिनि थाखाइ इसे इनै रां खामायनो थाखाय लानाय जायो नालाय अननायखौबाबो दोनखुमानानै फानहरनांगौ जायो खिन्थु अनो आरो ना गोथां समाव फिनाय समाव ओरैबादि अनो अनो आरो फिसाजों समाननो अनो इसेनोसै